मोबाइल ऑपरेटर जय झूलेलाल मां पंहिंजो मोबाइल जो बिल मोबाइल वालट वॉलेट जे ज़रिए अदा कयो आहे ऐं मां ईअं ॼाण करणु थी चाहियां की मुंहिंजो बिल पूरी तरीक़े सां पूरो थी वियो आहे ऐं मां हिन जी जाच करणु थी चाहियां की मूंखे अॻिते महीने जे लाइ बि का तकलीफ़ु न थिए मुंहिंजा मोबाइल जो आख़िरी नंबर आहे चार पंज नव ॿुड़ी इहो तव्हां ॾिसी करे मूंखे ॿुधाईंदा की मुंहिंजो बिल पूरी तरीक़े सां सही नमूने सां भरियलु आहे महिरबानी